एक दीस कितें जालें आमी सिलेक्शनाक गेल्ली सगळीं फ्रेन्डस सिलेक्शनांक गेली मॅच आसली न्ही आमगेली सिलेक्शनाक गेलीं सगळीं सिलेक्शनाक सिलेक्ट जालीं आनी सरान आमगेली टीम डिस्ट्रिब्युट केली टीम काडली तीस भुरगीं आसली चेडवां तर तीस चेडवां मदें आमकां बारां प्लेयर काडले बारा प्लेयर काडले आनी आमगे मागीर कोचींग केम्प स्टार्ट जालो तो एक म्हयन्याचो एक म्हयन्याचो कोचींग केम्प स्टार्ट जालो की आमकां कितें आसता डेली इवनींग दनपारचे तीन ते पांच म्हळ्यार आमकां प्रेक्टीस उरताली सद्दां आनी आमी सगळीं चलयो न्ही त्यो सो चलयांनी आमी कितें केलें इवनिंग तीन ते पांच म्हळ्यार आमकां घेतलो प्रेक्टीस त्या टायमार कितें जालें पयली आमकां वॉर्म अप म्हूण दितालो वॉर्म अप म्हळ्यार कितें पयली फुल्ल शरिराक आमकां एक्सर्सायज करपाक पडटालो तेका लागून आमकां सर स्लो सवकां जॉगींग म्हणटा ते करपाक लायतालो आमकां सवकां जॉगिंग म्हणटरी आमी कितें केले दोन रावंड मार पयली दिसाक एक रावंड मार मागीर दिसाक दोन रावंड मार मागीर तीन चार अशें डेली एक एक वाडयतालो आमकां रावंड वाडयता म्हळ्यार कितें जालें आमकां ते ट्रेक म्हण आसता ट्रेक म्हळ्यार कितें धांवपाचो जॉगींग किंवां रनिंगचो ट्रेक आसतालो त्या ट्रेकार आमी सगळीं गेली लायनींन बराबर गेली जॉगींग करता आमी सगळीं जॉगीग करता आसतना कितें जालें एक दिसा एक मार म्हणलो मारलो दोन मार म्हणले मारले सद्दां एकटें फ्रेंन्ड आमगे आसले सद्दां फाटल्यान उरतालें आनी इतले बारीक की तें सांगपाना की तें खेळपाक जावपाना अशें करून आमकां दिसताले आनी आमी सद्दां तेगे फकाणां करताली कितें म्हण हेका सरान घेतला कित्याक घेतलां म्हण कळना अशें म्हण बरें बरें प्लेयरांक घेयना करून तेका घेतलां असो अशें म्हणून आमकां दिसताले आनी तें इतले धांवताले सवकां सवकां सदांच फाटल्यान केन्ना बेगीन येनासलें आनी आमी तेंगे खूब फकाणां करताली कित्याक हेका वारो मारल्यार उडून वयतलो कोणे फू मारल्यार पडटलें आनी कोणी धुकल्ल्यार पडटलें टच केल्यार पडटले अशें करून तेगेली खूब फकाणां करताली आनी सद्दां फाटल्यान उरताले केन्ना मुखार येनासलें फकाणां करून करून एक दिसांक कितें जालें अकस्मात आमच्या मुखार पावलें कशें पावलें आमी पळोवपाक उरली सद्दां फाटल्यान उरलें मनीस हे मुखार कशें पावलें आमी तेची फकाणां करून तेगे मनांक कितें दिसलें आसतले कितें हांव एक दीस न्ही असो येतो मागेलो की हांव मुखार पावतलें तेणीन तें सत्य करून दाखयलें आमकां फाटल्यान उडोवन तें धा मिनटां आमकां रनींग लायल्ली तेणी आमचे मुखार सात मिनटां कवर केले म्हळ्यार आमी तेंका फाटली पडली आमी जितले प्लेयर आसले पळय तितली फाटल्यान पडली आनी हे आमच्या मुखार टास्क कंम्लीट केलो जितले आमकां सांगलो पळय तितलो आमकां रावंड तांणे कंम्लीट केलो फिनीश पयलीं